आमच्या गांवांतले गांवांतली जी तरणाटी पिडी आसा यंग जनरेशन म्हणटा आमी ती आज काल शिगम्याक फुगडी स्पर्देक धाल्याक आपलें पार्टिसिपेशन दित आसात आनी बऱ्या पैकी दित आसा आज कालची जी ही पिडी आसा आमची ती असल्या तरेतरेच्या स्पर्धेनी भाग घेत आसा आनी बऱ्या पैकी बक्षिसां बीन घेतात आमची जी जाणटी आसा ती तांकां वेवस्थीतपणे त्या त्या कलेन फुगडीन धाल्यान शिगम्याक त्यो ओळी तांकां शिकोवन तांच्या कडल्यान ते ते ती ती पदां ती गीत तेंच्या कडल्यान बऱ्यापकी शिकोवन घेतात तांकां शिकयतात तांकां त्या कले खातीर तांकां तयार करतात आनी ती कला जपपा खातीर तांकां फुडाकार दिवन तांकां मोठ्या तरेच्या स्पर्धेनी तांकाां भाग घेवन किंवां जे ज्या टायमा ज्या ज्या वेळार ते उत्सव आसा त्या त्या टायमार तांकां तांकां त्या नृत्यान भागीदारी दवरून

तेंच्या कडल्यान ती कला करून घेतात